नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते क्या हाल है अच्छा अच्छा ठीक है मिल जाएगा कब से चाहिए अच्छा बीस किलो लड्डू चाहिए बीस किलो गुला जामुन ठीक है जी हैं गुलाब जामुन तो मिलेगा ढाई सौ रुपया किलो अलग डेढ़ सौ रुपये किलो अच्छा अच्छा मिल जाएगा जैसे कहेंगे वैसे बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं एक डेढ़ सौ बोले हैं ना डेढ़ सौ में लड्डू दे देंगे ढाई सौ के गुलाब जामुन दे देंगे इतना खराब नहीं रहेगा अच्छा रहेगा हाँ टेंसन न हाँ एक दम ताज़ा बनाकर देंगे कोई टेंसन और नहीं रहेगा हाँ हाँ ठीक ठीक आपको जब भी देंगे तो अच्छा देंगे हाँ छोटा कहेंगे उतना छोटा कर देंगे जितना जो कहेंगे एसे आपको बना कर दे देंगे बना के अब बयाना भी दे दीजिए हज़ार दो हज़ार जो देना हो जितना देंगे उतना कमम्ल रहेगा आपका कब चाहिए कितना मान लीजिए की ब बीस किलो का बीस डेढ़ तीस जो है कि तीन चार हज़ार के आस पास हो जाएगा चार हज़ार के आस पास हाँ चार हज़ार लगेगा नहीं नहीं हम आपको हम आपको बढ़िया मिलेगा हैं आपको हाँ ठीक है आपको बढ़िया देंगे आकर यहाँ पर बयाना दे दीजिएगा आपका आकर ठीक ठीक पूरा बाज़ार में कर देंगे आपको भेजवा देंगे ठीक